ہاں عظیم بول رہا ہوں میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں ہیلو ریاض آپ سے مل کر خوشی ہوئی پونے ایک لاجواب انتخاب ہے کیا آپ برائے کرم مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اپنے سفر کے لئے کون سی تاریخیں ہیں بالکل میں یقینی طور پر اس میں مدد کر سکتا ہوں ہمارے پاس متعدد اختیارات ہیں بشمول بسیں اور ایس یو وی جو آپ کے گروپ کے سائز کو ایڈجسٹ کر سکتی ہیں میں دستیابی کی جانچ کروں گا اور بہترین اختیارات اور قیمتوں کے ساتھ آپ سے رابطہ کروں گا میں یقینی طور پر ایسی گاڑیاں تجویز کروں گا جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہوں جہاں تک رہائش کی بات ہے پونے کے پاس بجٹ سے لے کر لگزری تک بہت سے اختیارات ہیں ایک بار جب ہم آپ کے سفری منصوبوں کو حتمی شکل دے دے حتمی شکل دیتے دے دیتے ہیں میں آپ کو آپ کی ترجیحات کی بنیاد پر کچھ سفارشات فراہم کر سکتا ہوں میں یقینی میں پوری طرح سمجھتا ہوں ریاض میں آپ کی ضروریات اور بجٹ کے مطابق ایک سفر پیکیج بنائے بنانے پر کام کروں گا میں آپ کے انتخابات کے لئے رہائی رہائش کے اختیارات بھی شامل کروں گا میری خوشی ریاض میں ابھی کام پر پہنچ جاؤں گا اور اگلے ایک یا ایک دو دن میں تفصیلات کے ساتھ آپ سے رابطہ کروں گا اگر اس دوران آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں تو بلا جھجھک رابطہ کریں آپ کا استقبال ہے ریاض آپ کا دن اچھا گزرے اور پونے کا محفوظ سفر